हमरा समझसँ बिहारके शिक्षा बेबस्थामे बहुत लौकिक असमानता आओर भेदभावके मुद्दा भेल रहै छै जेनाकि बहुत आदमी अपना बालकके पढ़बै छथि तरीकासँ खर्च कऽ कऽ लेकिन वएह बेटीके बात होइ छै तऽ नहि पढ़बैत रहै छथि नहि चाहै छथि जे बेटी बाहर जा कऽ विद्यालयमे पढ़ै ओकरा इएह कहल जाइ छै जे तू घरके काज कर एहिसँ तोहर इएह तोहर जीवन छौ लेकिन हमर मुख्यमन्त्रीजीके बहुत बड़ा योगदान छै बालिकाके पढ़ाबैके लेल ओहिमे तरह तरहके योजना सेहो प्रदान करै छथिन समय समयपर विशेष प्रकारके कार्यक्रमके भी आयोजन करै छथिन विशेष प्रकारके सुविधा भी प्रदान करै छथिन जेनाकि साइकिल योजना लड़की सबके विद्यालय जे आबऽमे कठिनाइ नहि होइ तऽ ओकरा साइकिलके सेहो बेबस्था कएल जाइ छै मुख्यमंत्री योजनाके तहत आओर समय समयपर ओकरा पोशाक राशि कन्या उत्थान योजना इहो सब भेटै छै आओर जे लड़की दसमी वर्ग तकके पढ़ाइ कऽ कऽ सफलता प्राप्त करैए ओकरा सबके किछु अलगसँ राशि भेटै छै प्रारम्भिक शिक्षा केलाके बाद अलग राशि भेटै छै आओर स्नातक शिक्षा केलाके बाद अलग राशि भेटै छै जाहिसँ लड़की सब प्रोत्साहित होइ छै आओर ओहोसब पढाइ करऽके लेल अग्रसर होइ छै साथमे ओकर गार्जियन भी ओकर सबके सहयोग करै छथिन तऽ एहिसँ कि छै कि भेदभाव भी समाजके खत्म होइ छै लौकिक बेबस्थामे असमानता भी नहि रहै छै आओर जाहि तरीकासँ बालकसब लड़कासब पढ़ाइ करै छथि ओही तरीकासँ लड़कीसब बालिकासब भी सुगमतापूर्वक पढ़ाइ करै छथि